हैलो तुस कार सर्विस आह्ले बोला ने ओह् मेरी गड्डी दे ना टायर खराब होई गेदे हे में ओह् ठीक कराने हे ते तुस करी देगे एह् परमंडल लोकेशन ऐ ते तुस किन्ने पैहे लैगे दो ज्हार लग्गी जाना तो एह्दे टायर चेंज कराने हे थोह्ड़े शैल जेह् लाने हे शैल लग्गी जाङन एह् परमंडला आना असें मेन परमंडल शिव टैम्पल कोल वार्ड नंबर दो एह् तुस बाहरै दे आओ आहो कोई मकैनिक ओह् कोई भेजना उत्थें पता चली जाह्ग एह् थोह्ड़ी ओह् बी कन्नै ना ते लाइटां बी खराब होई दियां कन्नै लाइटां बी लोआनियां न आहो एह् लाइट लाई देओ ठीक ऐ एह् तुस उत्थै पुज्जी जाएओ परमंडल कल ठीक ऐ